हमे घरमे हमरा सारा काम निपटा जाइ हए तऽ ब् समय जे बचै हए से हम अपन सिलाइ करै छी सिलाइएमे हमरा मोन लगै हए सभसँ आसान तऽ एहिमे साय पेटीकोट हए ओ बनाए लै छी आसानसँ आ साधारण ब्लाउज हए ओ बना लै छी आसानसँ सभसँ असम्भव भऽ जाइ हए कोइ कोइ फरमा दै छथिन डिजाइन तऽ डिजाइनवलामे तनिए मेहनति लगै हए टाइम लगै हए लेकिन एक घण्टा दू घण्टा जे लगै समय दए कऽ ओकरा हम तनी बनबै छियै अच्छासँ तऽ किनको अच्छा लगै हए कोनो अगर गलत हो जाइ हए तऽ हुनका हम ओकरा ओकरा हमरा सही करयके पड़ि जाइ हए तऽ फेर ओकरा हम सिलाइ खोलली सही कयली पर पावनिमे शादी बियाहमे भीड़ भऽ गेल कपड़ाके तऽ राति दिन हमरा मेहनति करयके पड़ै हए तऽ जैसे जैसे समय बचल वैसे वैसे काम देखलहुँ समयके वैसे वैसे काम कयलहुँ आ समय निकालि निकालि कऽ अपना हमे अपन सिलाइ कयलहुँ कोइ देलक तीस रुपैआ प्लेनके कोइ अस्तरके लेलहुँ साठि गो ककरोसँ डिजाइनके लेलहुँ अस्सी गो ककरोसँ लेलहुँ सत्तरि गो पेटीकोट के कोइ देलक बीस गो कोइ देलक पच्चीस गो कोइ देलखिन फॉल्स लगबयके हइ दूगो साड़ी तीन गो साड़ी तऽ ओकरा हम फेरो फॉल्स लगेलहुँ मोन भेल क् कोइ कहलक हाथसँ लगा दै लए तऽ ककरो हाथसँ लगयली आ कोइ कहलक मशीन चला दै लए तऽ ओकरा हम मशीन चलयली एक साइड एक साइड फेर हमे ओकरा पीढ़िया लऽ कऽ जा पएरपर आ तब ओकरा हमे हेम कयली हेम करि कऽ आ तब ओकरा हम अगर घोघचि गेल तऽ ओकरो हम फेर सही कयली आ नहि तऽ ओकरा हमे सीधा अगर हो गेल तऽ ओकरा हम अपन सीधा कऽ भए गेल एकदम सरिया गेल तऽ ओकरा हम सरिया कऽ एकदम फिनिशिंग भऽ जाइ हए आ ब्लाउजे भेल कोनो गलत भए गेल तऽ अपना नहि अच्छा बुझायल अपना मोनोमे तऽ ओकरा हम फेरसँ खोलली फेरसँ ओकरा हम काटली छाँटली तकर बाद हम ओकरा फेर सरयएली तऽ ओकरा सरिया कऽ आ तब हम ओकरा अच्छासँ तैयार कऽ कऽ तब हम दै छी गहिँकीके तऽ गहिँकी खुश भेल नहि कोनो गड़बड़ा गेल तऽ कहलक जे अहाँ तऽ से ब्लाउज मोन लायक अहाँ नहि बनेलियै सिलाइ करनाइ हमरा पसन्द हए अपन हम अच्छासँ सिलाइएमे समय बितेलहुँ भरि दिन भरि दिन सिलाइए कयलहुँ आ शाम कऽ अपना खाना पीना बना कऽ धिया पुताकेँ देलहुँ स् अभी कोइ हाफ बनेलक कोइ फुल बनेलक कोइ आधाके बनेलक सभ ब्लाउजमे सभ जैसन जैसन गहिँकी फरमाबै हए ओहन ओहन हम फेर ओहि ओहि ढङ्गके बनबय पड़ै हए तनी मेहनति मशीनके काम तऽ कैए लै छी मशीनपर तनी हमरा मेहनति लगै हए हेम काज करयमे हेम काज करयमे बड़ा मेहनति लगै हए बहुते समय लगै हए माथा दुखय लागल आँखि दुखय लागत फेर भी ओकरा हम तैयार कऽ कऽ देली देली हेम करली तऽ एगो ब्लाउजमे हमरा समय लागि गेल आधो घण्टा एगोमे दुइओ घण्टा सभके देहके सभ साइजके ब्लाउज कोइ नमहर कोइ छोट कोइ पतला रहै हन छोट रहै हन जल्दी भऽ जाइ हन कोइ मोटा चोटा छथिन तऽ हुनकर लम्बा चौड़ा देह छै तऽ लम्बा चौड़ा ब्लाउज रहै छै तहन ओहिमे समय हमरा ज्यादा लागि जाइ हए तऽ हमे ओकरा ओहि हिसाबसँ हमरा टाइम लगै हए ब्लाउजमे सभमे मेहनतो सभ ढङ्गके लगै हए सियैमे भी समय लागि गेल कोइ डिजाइन देलक चून देलक तऽ ओकरामे फेर चून गला बनयली बाँहि लगयली एक साइडके फेर पिट्ठीमे डिजाइन दियौ तऽ पिट्ठीमे डिजाइन दै छी तऽ पिट्ठीमे डिजाइन दऽ कऽ फेर ओहिपर लैस बैठयली कोइ कहलक चून बैठबै लए कोइ कहलक कपड़ाके डिजाइन दै लए तऽ ओसभ देली फेर कहलक कोइ जे हमरा डबल लाइनके लैस बना दियौ लैस लगा कऽ बैठा दियौ तऽ लैस लगयली ओकरबाद हम फेरो कपड़ाकेँ छोटा छोटा काटि कऽ डिजाइन बैठयली ओहिपर आ डिजाइन बैठा कऽ तब जा कऽ पिट्ठीकेँ तैयार कयली तब आगेके फेर एक साइडके जोड़ली फेर एक पल्लाके फेर एक साइडकेँ जोड़ली तब जा कऽ बाँहि एक साइडकेँ लगयली फेर दोसर साइडके लगयली तब तैयार तब जा कऽ फेर मशीनपर तैय काम भए गेल बाँहिमे आजकल साड़ीमे लैस आबै हइ तऽ ओ लैस बैठबय पड़ै हए कोइ डिजाइन कहलक तऽ डिजाइन बाँहिपर बनबय पड़ल खिड़की डिजाइन कोइ कहलक जे लैसे बैठा दियौ प्लेने रहतै तऽ ओकर प्लेन बनयली सभके सभ ढङ्गके पसन्द रहल जेहन जेहन कहै छथिन तऽ तेहन तेहन हम डिजाइन हमरा बनबयके पड़ल तनी डिजाइनमे कनी परेशानी मेहनति हमरा ज्यादा लगै हए आ सधारणमे तनी कम लगै हए इएहसभ रङ्गके गहिँकी हए विवाह हइ तऽ सभ सभ कपड़ा जुटय लागै हए एकदिनमे चारि गो पाँच गो छओ गो एना तैयार करयके पड़ै हए कभी पाँच गो कयली भरि दिनमे कभी तीनो गो भरि दिनमे तैयार कयली कोनो कोनो दिन चारिओ गो भए गेल समय जतेक रहल ओतेक हम तैयार कयली जब समय बचै हए तब दुइओ गो कम समय रहल तऽ दुइए गो भरि दिनमे बनयली बेसी समय रहल भरि दिनमे तहन चारिओ गो ब्लाउज बना दै छियै पाँचो गो बनयली ओकरा फेर मशीनसँ उतारली तऽ तकर बाद हाथसँ फेर हेम कयली काज कयली फेर ओकरामे डोरी लगयली हाथसँ कोनोमे मशीनसँ लगे मशीनेपर लगाए देली कोनो मे किनुआ रेडीमेड डोरी लगयली कोनोमे साड़ीके कपड़ेके कहलक लगबै लए तऽ कपड़ेके लगयली तऽ सब लग् तकर बाद तैयार कए कऽ कोइ बटनके फरमाइशी कयलखिन कोइ कहलखिन हमरामे हूक लगाए देबै कोइ कहलनि जे नहि हमरामे बटमे लगा देबै तब कोनोमे गलतीसँ लागि जाइ हए हूक तऽ हुनका कटवा कऽ कहलक जे हमरामे बटम पसन्द हए तऽ हम बटम लगाए देली काटयके पड़ल डबल मेहनति हमरा करयके पड़ि जाइ हए सिलाइ फराइमे तऽ मेहनति हैए हइ लेकिन जे गहिँकी फरमाबै हइ अगर ओ लाइनमे छियै जे करयके करै छियै तऽ करयके पड़बे करै हए गहिँकी जेना जेना फरमयलक ओना ओना कयली सिलाइ कऽ कऽ तब जा कऽ देली जखने अगर जरूरिएवला चलि अयलै तऽ हमरा एक घण्टामे चाही तऽ टाइम निकालि कऽ कैसहुँ तैयार कऽ कऽ घरक काम छोड़िओ कऽ चीजकेँ तैयार करि कऽ तब हुनका हमरा दय पड़ै छै जेना जेना कहलक डिजाइन तऽ हमरा डिजाइन जे जे फरमयलक ओना ओना बनबय पड़ल तऽ ओना ओना फेर ककरो कपड़ाके डिजाइन कहलक कोइ डिजाइन लैस कऽ कहलक बनबै लए तऽ ओना बनयली कोइ कहलक जे अथी गलामे डिजाइन कोइ कहलक बाजूमे डिजाइन कोइ हाफ बाजू कोइ आधा बाँहि कोइ फुल बाजू तऽ बनयलहुँ जे जेना कहलक ओना बना कऽ देली सभसँ हेम काज करयमे बहुत भीड़ लगै हए